तालाब बहुत बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अपने खेतों में तालाब खुदवाकर वहाँ पर मछलियाँ पालते हैं मछलियाँ बहुत लोग हैं तो सरकार से न लोन भी लेते हैं लोन लेकर तालाब का पट्टा भी करवाते हैं तब मछलियाँ खरीदकर ला बच्चा खरीदकर लाते हैं तब तालाब में पड़ डालते हैं तो उनकी कुछ मछलियाँ हैं तो घास खाती हैं कुछ तो गन्दगी खाती हैं कुछ दाना डाला जाता है कुछ मछलियों को जब बड़ी होती हैं तो उसमें बीमारी भी लग जाती है गैस बन जाती है तालाबों में काई पड़ जाती है तो मछलियाँ मरने लगती हैं तो उसमें केला के पेड़ वग़ैरह ले जाते हैं उससे मछली के ऑक्सीजन मिलती है मछलियों को तब बच जाती हैं इसके अलावा वहाँ पर मछलियाँ जब बड़ी होती हैं उसे पकड़कर तो बेचा भी जाता है बेचकर उससे पैसे मिलते हैं उससे जीविका भी बहुत लोगों की चलती है कुछ मछलियाँ जल्दी बढ़ती हैं कुछ देर में बढ़ती हैं कुछ गाँवों में ऐसे भी मछलियाँ हैं गरई वग़ैरह हैं ऐसे तालाबों में पड़े रहती हैं तो सब लोग गर्मियों में निकालकर उसे भी अपना ले जाकर बाज़ार में बेच देते हैं

निकालकर फिर से मछलियाँ डाली जाती हैं भाकुर है पढ़ना है यह सब अच्छे रेट में मछलियाँ बिकती हैं बाकी छोटी वाली जो हैं माँगुर है और जीवा हैं यह सबका ही मछलियाँ कई तरह की होती हैं

उस जित जिस हिसाब से मछलियाँ होती हैं छोटी बड़ी भाकुर वग़ैरह हैं तो बड़ी मछलियाँ होती हैं समय लगता है बढ़ने में इससे मछलियों को ज़्यादा रहती हैं ठण्डियों में मछलियाँ ज़्यादा माँग होती है उससे महँगी भी हो जाती है अच्छे रेट भी मिल जाते हैं और गर्मियों में इतना नहीं बिक पाती हैं मछलियाँ तो कम रेट में बिकती हैं इसीलिए ज़्यादातर कोई नहीं निकालता है ठण्डियों में ज़्यादा महँगी रहती हैं मछलियाँ

उसी से क सरकार सुविधा भी काफ़ी दे रखी है लोन वग़ैरह भी ले लेते हैं उससे भी बच्चा पलता बच्चा भी महँगा मिलता है तो बच्चों को तालाब में लाकर डाला भी जाता है उसकी देखरेख की जाती है पानी नहीं रहता है तो उसको पानी नहर से या कहीं से भी पानी भी उसे भी देखना पड़ता है कि मछलियाँ मरने न पाए या पानी भी कम न होने पाए पानी गन्दा भी न होने पाए इसके लिए भी देखरेख करनी पड़ती है काफ़ी कुछ देख रे भाल करनी पड़ती है इसीलिए वहाँ पर काफ़ी व्यवस्था भी करनी की जाती है समय समय पर देखरेख मछलियों को कोई कोई दिक्कत भी न आए

और साल भर में मछलियाँ तो बढ़ जाती हैं वहाँ पर मछलियों को छोटी मछलियाँ जो हैं तो ज़्यादा महँगी एक छोटी मछलियाँ कम कम रेट में जाती हैं अब लोग जैसी मछलियाँ होती हैं बड़ी वाली को सब बाज़ार में बेचा जाता है उससे भी पैसे मिल जाते हैं जीविका चल जाती है बहुत लोगों की इसी तरह काम चलता रहता है और यहाँ पर बहुत से गाँवों में है तालाबों में बाढ़ भी आ जाती है वहाँ पर पानी भर जाता है जैसे तालाब में पाली गई मछलियाँ तो उसमें तो पानी भर गया उसके लिए भी बचाव के लिए भी इन्तज़ाम करना पड़ता है बाढ़ के समय मछलियाँ बाहर जाने न पाएँ तालाब और पोखर खुदवाया जाता है और तालाब भी तो इसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि उधर जाने न पाएँ नहीं तो नुकसान भी हो सकता है मछलियों के बाहर चली गईं तो मिलती नहीं हैं इसलिए इन्तज़ाम करना पड़ता है और नहीं तो बाहर चली जाती हैं तो काफ़ी हद तक रहता है और मछलियाँ सेहत के लिए भी ठीक रहती हैं डॉक्टर भी बताते हैं मछलियाँ खाने के लिए बहुत लोगों को इसी तरह